جی بھائی آپ کو کیا کام ہے بھائی بولیے بھائی ہاں کھانا میں آپ کو کیا کیا چاہیے بھائی اچھا بھائی تو آپ ابھی کہاں ہے بھائی اچھا تو آپ دہلی گھومنے کے لیے آئے ہیں ہاں بھائی آپ کو ہر چیز مل جائے گا آپ کو میں میرے پاس آ کر کے میرے اسٹور پہ آ کر ریسٹورینٹ پہ ملیے آپ بھائی ہوم ڈیلیوری نہیں آپ میری دکان پہ آ کر کے ملیے اور دکان پہ ہر طرح کی سامان مل سکتی ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی اگر آپ کو زیادہ ضروری ہے تو ہم ہوم ڈیلیوری کر سکتے ہیں آپ کے سر بریانی ہے چکن چنگیزی ہے قورمہ ہے نہاری ہے کوفتہ ہے کباب ہے سیخ کباب ہے آپ کو کیا کیا چاہیے بھائی آپ ایک لسٹ بنا کر کے مجھے بھیج سکتے ہیں کیا تو آپ بھجیے میں آپ کو سارا سامان میں آپ کو بک کر کے بھیج سک بھیج سکتا ہوں بھائی بھائی بریانی کا ریٹ پچیس سو سے تین ہزار تک کا آپ کو مل جائے گا پچاس روپئے کا ایک سیخ کباب ملے گا اسی روپئے پیس لولیپاپ ملے گا اور نہاری ملے گا آپ کو نبے روپئے پلیٹ باقی آپ ایک لسٹ بنا کر کے بھیجیے اور میں ادھر سے سب کے پرائز ڈال کے بھیجتا ہوں بھائی اور آپ کو جو بھی چاہیے آپ اس نمبر اس پہ ٹک کر کے مجھے بھیجیے میں آپ کو سارا سامان بھیجتا ہوں میں ہوم ڈیلیوری اور کب تک چاہیے بھائی آپ کو مال ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے بھائی